ہلو

میم راوس فش تو ہمارے پاس ہے نہیں لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی فشیز ہیں آپ بتائیے آپ کو کس کے لئے فش چاہیے مطلب آپ فش اچھا فرائی کے لئے چاہئے میم ہمارے پاس میم ہمارے پاس فرائی کے لئے بہت اچھی فش ہے جیسے سنگھاڑا سرمئی پاپلیٹ سی سل فش البیا فش منگول فش شال فش میم یہ سنگ یہ ساری مچھلی جو ہوتی ہیں یہ فرائی کرنے کے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں بون لیس ہوتی ہیں آپ بتا جی جی بون لیس ملیں گی میم آپ کو آپ بتائیے آپ جی نہیں نہیں میم آپ کو بالکل فریش مال ملے گا ایک دم آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا میم پرائز تو پاں پانچ سو روپئے سے اسٹارٹ ہیں باقی اگر آپ کو اور دیکھنی ہے تو بہت اچھی کوالٹی میں آپ کو آٹھ سو روپئے کی آٹھ سو روپئے پرائز مل جائیں گے جی جیسے سنگھاڑا کے چھ سو روپئے ہیں سرمئی کے چار سو ہیں پاپلیٹ کے سات سو ہیں ایسے ہیں میم وہ کوالٹی وائز ہیں آپ کو

جی منگول مچھلی سب سے مہنگی ہے وہ ہزار روپئے سے اسٹارٹ ہے میم میم اپنے میم جی فرائی ہونے کے بعد میں بہت اچھی ہو جائے گی مسالہ اندر تک بیٹھ جائے گا بہت سافٹ ہو جائے گی ایسے کرسپی بھی رہے گی

نہیں نہیں میم آپ کو بالکل ایک دم فریش ملے گی اور آپ اس اس کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد اور بھی ٹیسٹی ہو جائے گی جی جی بالکل آپ کو فریش دیں گے میم جی جی بالکل میم شال مچھلی ہمارے پاس اور راہو مچھلی ہے سال مچھلی سال مچھلی کے میم نو سو روپئے سے اسٹارٹ ہے اور راہو مچھلی ہے ہمارے پاس میم راوس مچھلی تو آپ کو ایک دو دن میں اویلیبل ہو جائے گی فی الحال ابھی تو نہیں ہے ہمارے پاس جی راوس مچھلی جو ہے ہمارے پاس گیارہ سو روپئے سے اسٹارٹنگ ہے اس کی سوری میم آپ کو اگر راوس مچھلی چاہیے تو آپ کو ایک دو دن ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے میم نہیں میم وہ تو آپ کو نہیں مل سکتی ہے ابھی ٹھیک ہے میں آپ کو اویلیبل جی میں ایک کام کرتی ہوں میں آپ کے لئے کہیں سے منگوا دیتی ہوں آپ لے لیجئے گا آ کے جی آپ مجھے جی جی جی آپ مجھے بتا دیجئے آپ کتنے بجے تک آئیں گی تاکہ میں منگوا کر رکھ لوں میم میری شاپ صبح نو بجے سے آٹھ بجے تک کھلتی ہے ٹھیک ہے آپ چھ بجے تک آ جائیے گا میں آپ کو منگوا کر رکھ لوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو اوکے اوکے